دہلی میں کھیلوں کے شعبے میں حالیہ برسوں میں کئی اہم رجحانات اور پیشرفت سامنے آئی ہیں جو قابل توجہ ہیں ان میں سے چند نمایاں پہلو درج ذیل ہیں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے انفراسٹرکچر میں بہتری دہلی میں کھیلوں کے اسٹیڈیمس گراؤنڈ اور کوچنگ سینٹرس کو بہترین بنایا گیا ہے خاص طور پر دو ہزار دس کے کامن ویلتھ گیمس کے بعد جواہرلال نہرو اسٹیڈیم انڈیا گیٹ کے قریب نیشنل اسپورٹس کمپلیکس تياگراج اسٹیڈیم ایم سی ڈی گراؤنڈس اس تمام جگہیں جديد سہولیات سے لیس ہیں نوجوانوں کی دلچسپی اور شرکت میں اضافہ دہلی کے نوجوان فٹبال باسکٹ بال ٹینس بیڈمنٹنس اور کبڈی جیسے کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اسکول اور کالج سطح پرا اسکول اور کالج سطح پر انٹر اسکول اور انٹر کالج ٹورنامنٹ زیادہ منظم ہو چکے ہیں اسپورٹ اکیڈمیوں کا قیام کئی نجی اور سرکاری اکیڈمیاں کھلی ہیں جو بچوں کو مختلف کھیلوں کی تربیت دیتی ہیں جیسے ڈاگون اسپورٹس اکیڈمی ٹینس کرکٹ اور بیڈمنٹن اکیڈمیاں پروفیشنل کبڈی اور ہاکی کون کوچنگ سینٹرز خواتین کی شرکت میں اضافہ دہلی کی لڑکیاں مختلف کھیلوں میں آگے آ رہی ہیں خاص طور پر باکسنگ بیڈمنٹن کبڈی اور کراٹے میں کئی خواتین اسپورٹس لیڈرس اور کوچز سامنے آئی ہیں جو رول ماڈل کا کردار ادا کر رہی ہیں